हमरा पेन्टिङ्ग करने बहुत पसन्द छै जेना जाहिमे कि पारम्परिक पेन्टिङ्ग करनाइ हमरा सबसँ जादा पसन्द आबैत छै पारम्परिक पेन्टिङ्ग हमरा सन्स्कृतिसँ रिलेटेड हमरा धर्मसँ रिलेटेड पेन्टिङ्ग करनाइ हमरा बहुत पसन्द आबैत छै जेनाकि बिहारके मिथिला पेन्टिङ्ग होइ छै ओ भी बहुत पसन्द आबैत छै मिथिला पेन्टिङ्ग हम करने छिऐ बहुत तरहकेँ पेन्टिङ्ग करने छिऐ जेना तेल पेन्टिङ्ग करने छिऐ जल रङ्गके पेन्टिङ्ग करने छिऐ दू तरहकेँ रङ्गके घोलिके ओकरा ओ ब्रशसँ लगाकऽ कोइ भी तरहकेँ कपड़ापे कोइ भी चीजके पेन्टिङ्ग करने छिऐ जेनाकि हमरा लागैत छै रङ्ग जेना घुलल ओहिना ही हमर जीवन भी रङ्गमयी भेल चुकलै है जल पेन्टिङ्ग करै छिऐ पारम्परिक पेन्टिङ्ग पेन्टिङ्ग बहुत तरहकेँ जेना माँ छिन्नमस्तिकेके हम पेन्टिङ्ग करने छियै मधुबनी पेन्टिङ्ग करने छिऐ हम मधुबनी पेन्टिङ्ग छिऐ देखै छिऐ जेना स्टेशन पर जाइ रहल छिऐ तऽ मधुबनी पेन्टिङ्ग करल छै ओकर हम फोटोके खींचके ओएह उतारिके कोशिश करैत छिऐ हम पेन्टिङ्ग करएमे इतना हमरा अच्छा लगैत छै आ जादा हमरा डिजिटल पेन्टिङ्ग करएमे नहि जादा हमरा रुचि रहलै किआकि जादा डिजिटलसँ नहि ओतना जुड़ि चुकलिऐ जेनाकि हम लैपटॉप टैब वगैरह पर ओतना हम थ्री डी क्रिएटिव पेन्टिङ्ग वगैरह इसभ पर हमर जादा कोइ नहि समझै छै तऽ हम ओ पेन्टिङ्ग नहि करने छिऐ लेकिन हम पारम्परिक पेन्टिङ्ग करनाइ हमरा जादा पसन्द छै